मछली पकड़ने के बारे में ऐसी बहुत सी बाते हैं जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक हैं मछली पकड़ने का मौसम देशों और इलाक़ों द्वारा निर्धारित किया जाता है मछली पकड़ने का एक निश्चित समय और मौसम होता है मछली पकड़ने के लिए कई स्लॉट सीमाएँ भी होती हैं जैसे कि मछली पकड़ने के लिए कुछ निर्धारित सीमाऍं होती है जिसके अंदर ही मछलियाँ पकड़ी जा सकती है यह इस लिए किया जाता है ताकि अधिक से अधिक मछलियाँ ना पकड़ी जा सकें और पानी के अंदर जितनी भी पानी के अंदर की गतिविधियाँ है उन्हें किसी प्रकार का नुक़सान ना हो ये मछलियाँ कई प्रकार की होती है डिफ्रंट साइज की होती है और उन्हें भी अलग तरीक़े से पकड़ने की अलग अलग विधियाँ होती हैं अलग साइज की मछलियाँ अलग रेट से मार्केट में बिकती है बड़ी साइज की मछलियाँ जो कि बहुत आम तरीक़े से मिल जाती है उनका व्यवसायिक मूल्य कम होता है तथा जो मछलियाँ छोटे साइज की होती हैं और जिन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है उनका मार्केट मूल्य बहहुत ज़्यादा होता है इस न्यूनतम लैंडिंग आकार यानिी मछली का सब से छोटा वाप है जिस पर मछुआरे के लिए पकड़ी गई मछली को रखना क़ानूनी है एम एल एस मछली की प्रजातियाें पर निर्भर करता है और दुनिया भर में अनुमत आकार भी भिन्न होते है क्योंकि वह क़ानूनी परिभाषा है जिन्हें स्थानीय नियमक प्रतिकरण द्वारा परिभाशित किया गया है इस सीमा के पीछे विचार यह है कि केवल अधिक उम्र वाली अधिक परिपक्व व्यस्क मछलियाँ ही ली जाती है जिससे बढ़ती किशोरीय प्रजनन और अपनी प्रजाति का प्रसार जारी रखने के लिए पीछे रह जाती है हालांकि इस क़ानून आवश्यकता की कुछ आलोचना है क्योंकि यह मछली की आबादी पर कृत्रिम चयन का दबाव लागू करती है जब तक कि मछुआरे स्वेच्छा से आका